जी हाँ मैंने ड्राइंग क्लासेज़ भी ज्वाइन की है वर्कशॉप में भी भाग लिया है उससे काफी अच्छा अनुभव होता है जब एक वर्कशॉप में जैसे किसी एक ही कार्य को करने के लिय कई लोग होते हैं और जैसे कि कोई प्रोजेक्ट किसी को दिया हो वो कर रहे हैं तो सभी मिल के करते हैं और काफी अच्छा अनुभव महसूस होता है उससे